आनन्द रहु आनन्द रहु खूब आनन्द रहु आइ भोज खेलौहँ हाँ अपना सभ मिथिलामे भोजभात बड़ सुन्दर होइ छै अइ दुआरे भात दालि तरकारी बड़ी आओर दही चिन्नी खूब लोक खाइए आओर तै दुआरे अहिठाम डिहबारक स्थानमे मिट्टी कनन भेल बड़ सुन्दर बड़ा बढ़िया दुर्गा स्थान मऽ बड़ा बढ़िया स्थान छै अहिठाम सभचीज होइ छै एकदम हाँ हाँ हाँ हाँ पण्डितो नीक अबै छै आओर सभकेओ बेसी लोक सहैए अपन सहिकऽ पाठ पूजा करैए

अइ आहिठाम अहिठाम भोरेसँ से सभ स्नान केलक पूजा केलक जनानी सभ फूल बेलपत्र सभ एकट्ठा केलक आओर तहन एतेक तरहके भगवतीके चढ़ै छनि

हाँ इएह सभ होइए आइ अहि तरहे हमर समाज बड़ा खुशहाल आओर आओर हम अहाँ सभसँ खुशहालमे छी आओर हमरा अहाँके धियापुता सभ संस्कारी यऽ आओर पूजा पाठ जेना जे होइ छै से करै छी आओर डिहबारक पूजा करै छी डीह डिहबारके उपनयन मुड़न मे स सौंसे से से लोक ए एखन तऽ डीजेवला के जाइए पहिने पिपही बाजा जाइ छलैए तऽ बड़ा धूमधामसँ नचैत गबैत जाइए हाँ हाँ हाँ एकदम एकदम एकदम बड़ा बढ़िआँ अइ दुआरे सभगोटा अइमे लागल रहु पूजा काम दियौ आओर सभगोटा अइमे लागल रहु आब पूजे पाठ टा होइ छै संस्कार नहि हूँ तै सँ संस्कारऽ